जीवनमे हमरा सबके जइसे कि इसकुलमे गेली तऽ हमरा सबक भेटलक गेली इसकुलमे एगो मतलब एगो छौड़ासँ मारपीट हो गेलक तऽ गेलिए तऽ जइसे कि ओकरा बारेमे हम किछु नहि बोललीह ओ हमरा गलत सलत बोलि देलक तऽ ओकरासँ ओहि लऽ कऽ झगड़ा हो गेलक तऽ हम गेली तऽ आओर कथी हमरा ओ मारलक तऽ हमहूँ मारलिए ओकरा तऽ फाइटा फाइटी भेल तऽ ओकरा फेर हम चाहली कि किछु सुधार करैके अपनासँ कि ओकरासँ नहि अथी करू हाथापाइ तऽ वएह ठीक रहत लेकिन ओ फिर भी नहि किछु मानलक हमरासँ हाथापाइ करै लगलक फिर भी ओकरा हम हमर दुइ चारि गो दोस्त आएल हमरा समझेलक ओकरा समझेलक आओर समझेलाके बाद ओ तऽ शान्ते न होइत रहलक तऽ फिर भी हम थोड़ा शान्त होइली हम अपना आपसँ शान्त होइली तऽ पीछे हम हटली तब जाकऽ ओ थोड़ा शान्त भेल आओर इएह भेल कि हमरा सबके ओ लइका प्रभावित थोड़ा शान्त होइके अच्छा भेल तऽ ओ जे इसकुलमे जे हमरा साथे जे झगड़ा कएलक हइ इसकुलमे ओ हमरे क्लासके लड़का रहलक हइ तऽ छोटासँ ही बातके लेकर हमरासँ ओ इसकुलमे झगड़ा करि लेलक तऽ इसकुलमे झगड़ा भेल तऽ हमरसब साथीसब जे दुइ तीन गो रहलै ओकरो रहलक आओर समझेलक ओकरा हमरोसबके समझेलक तऽ हमसब दुन्नू कोइ एकदम शान्त होइ गेली आओर कि दुन्नू कोइ एकदम ई मामलासँ एकदम दूर हो गेली हम दुन्नू आओर शान्त हो गेली आओर ओ अपना बेञ्चपर चलि गेल हम अपना बेञ्चपर चलि गेली हमरा जीवनमे बस ई एगो घटना घटल बा आओर किछु नहि ठीक